भैया नमस्ते हाँ बेंक ऑफ़ बड़ोदा से मेनेजर बात कर रहा हूँ भैया जी जी बोलिए भैया दस से पच्चीस लाख की आप डाउन पेमेंट कितना करोगे ट्वेंटी वन के समथिंग तो ठीक है बाकी हो जाएगा बाकी एक ईशू है उसमें क्या है कि आपका क्रेडिट इस्कोर क्या है अभी आपका क्रेडिट इस्कोर क्या चल रहा अभी क्या आ रहा है मतलब मुझे तो बहुत कम दिखाई दे रहा है अच्छा अच्छा तो क्या क्या आप एक काम करिए आकर के बेंक में पूछ आप अप्रूवल निकाल कर ले आ दीजिए वहाँ से कोटेशन बनवा कर ले आइए सो सोरूम पर चले जाइए आप वहाँ से आप जो भी हाँ हाँ वहाँ जा कर आपको पहले कोटेशन बनवाइए गाड़ी का कौन सी गाड़ी है कैसी है कलर कौन सा है उसके बाद में चेसिस नम्बर वगैरह पूरी डीटेल में वहाँ से डीटेल दे देंगे आपको सोरूम से वह कोटेशन बनवा के यहाँ आ जाइए आप यहाँ से अप्रूवल फिर निकल जाएगा आपका जो डाउन पेमेंट करोगे आप वह जमा हो जाएगा उसके बाद जो अप्रूवल होगा वह निकल जाएगा आपको बता दिया जाएगा कि इतना अप्रूवल है उसकी इतनी ईएमआई बनेगी इतना ब्याज बनेगा और बता देंगे आपको पूरा हाँ वह आप सब डीटेल में वहाँ से पहले आपको सोरूम पर जाना पड़ेगा इसके लिए हम लोग तो कर देंगे फ़ाइनैंस कोई ईशू नहीं है

जी हाँ कोई दिक्कत नहीं आप कहीं से भी लो उसका कोई ईशू नहीं है आप एक इंदौर से ले रहे हो ना गाड़ी तो इंदौर में ब्रांच है हमारी वहाँ से हम वह करवा देंगे आपको वहाँ से फ़ाइनैंस हो जाएगी कोई ईशू नहीं उसका हाँ बाकी आपको ईएमआई टाइम टू टाइम भरना पड़ेगी उसकी है ना हाँ एक भी ईएमआई बाउन्स चेक बाउन्स मत होने देना एक भी ईएमआई अगर बाउन्स होगी ना आपकी तो बहुत ज़्यादा चार्जेज़ हैं अब क्रेडिट इस्कोर पर भी फर्क पड़ेगा आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा इसलिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती फिर बार बार हम लोग आपको फ़ोन लगाएँ फिर परेशान करें कि यार ईएमआई नहीं डाली आपने इतना टाइम कर दिया यह कर दिया वह कर दिया फिर आप लोग बहाने बनाओगे कि यार सर ऐसा हो गया वैसा हो गया तो वह चीज़ नहीं होना चाहिए है ना हाँ हाँ हाँ नहीं तो आप डिफ़ॉल्टर कस्टमर बन जाओगे अभी आपका ऐसे देख रहा हूँ क्रेडिट इस्कोर तो कम बता रहा बाकी हो जाएगा हम लोग कर देंगे है ना ऐसा कोई ईशू नहीं उसका तो बाकी हम लोग करवा देंगे ना फ़ाइनैंस करो आप कोटेशन बनवा के ले आइए शोरूम पर से जो भी गाड़ी आपको लेना हे जो भी गाड़ी आपको लेना है ना वहाँ पर जाइए वहाँ पर जाकर आप मैनेजर से कोटेशन बनवा लीजिए शोरूम पर जा कर फिर कोटेशन ला कर मेरे को दे दीजिए आप तो मैं आपको बता दूँगा आपका जो भी डाउन पेमेंट होगा वह टोटल डीटेल बता देंगे आपको सोरूम वाले कि इतना डाउन पेमेंट करोगे तो इतना ब्याज इतनी किश्त आएगी आप कहीं से आप आ जाइए मेरे पास चेक दे दीजिएगा जो दो चार पाँच दस जो चेक लगेंगे मेरे को मैं आपको बता दूँगा आपका अकाउन्ट है कि नही अभी बेंक ऑफ बड़ोदा में हाँ अकाउन्ट दिख रहा है ना शो हो रहा है इसके लिए बता रहा हूँ मैं ट्रांजेक्शन बहुत कम है आपका तो फिर भी हम करवा देंगे ना कैसे भी करके है ठीक है ना आ जाइए हाँ हाँ बिल्कुल कभी आप कोटेशन बनवा के आ जाइए मुझसे मिल लीजिए है ना हाँ यही यही फ़ोन नम्बर यही है मुझे फ़ोन लगा लीजिए है ना दिन में कभी भी आप टाइम मतलब दो से पाँच के बीच में फ़ोन लगा देना है ना ठीक है ठीक है ओके थैंकयू है ना ठीक है